आप स्वास्थ्य बीमा से बोल रहें तो मुझे अपने लिए स्वास्थ्य बीमा लेना है एक लाख तक का है मेरा बज जी देखिए ये तो बहुत मंहगा हो जाएगा अगर आप एक दो लाख में मेरे बच्चे का भी ले लें तो सही रहेगा जी देखिए हम भी ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से आते परिवार से आते हैं तो क्या आप थोड़ा थोड़ा बहुत कम कर सकते हो ठीक है मैं तो और जानकारी के लिए आपके पास आ कर बात करता हूँ आपके कहाँ पर है वैसे ये जी कहाँ पर और टाइम कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता ठीक है तो फिर मैं कल वहीं पर आ कर आप से और जानकारी लेता हूँ